नमस्ते हाँ भाई बोलिए क्या बात है हाँ मेरे यहाँ एडमीसन कराना है ठीक है होटल मैनेजमेंट हाँ तो बताइए हाँ तो पढ़ाई यहाँ अच्छी होती है भाई यहाँ हमारे यहाँ एवलेबल टीचर हैं पर्याप्त मात्रा में हैं नौ नौ दस के संख्या में यह टीचर हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग पढ़ाते हैं हाँ और अभी एडमीसन चालू है एडमीसन चालू अभी है दो लाख एक वर्ष का दो लाख लगेगा फीस और दो साल का कोर्स है दो साल का कोर्स में आपको अगले साल फिर से दो लाख लगेगा और यह पैसा आप हाँ ठीक एक साल का दो लाख रुपये लगेगा और दो साल के लिए दो दो चार लाख लगेगा और अब हाँ फिर ट्वाइस भी आप पैसा दे सकते हैं हाँ जी एक साल का दो लाख और दुसरे साल का दो लाख ये कोर्स दो लाख का है कोर्स कंप्लीट करने में आपको चार लाख फीस लगेगी और हमारे यहाँ हास्टल सुविधा भी है अगर आप हाॅस्टल में रहना चाहेंगे तो उसका और अलग से देने पड़ेगा एक साल के लिए एक लाख रुपये हास्टल में हॉस्टल में आपको मेनुअल मेनु के हिसाब से व्यंजन मिलेगा अलग अलग दिन में अलग अलग भरकर कर भोजन बनकर और फिर आपको मिले काले कॉलेज का टाइम

औ खाने का नाश्ते का सब दो टाइम आपको मिलेगा भोजन और दो दो बार नाश्ता मिलेगा सबेह में नाश्ता मिलेगा फिर हाँ सुबह में मिलेगा फिर लंच के टाइम में भी मिलेगा और उसके बाद आप जब आएँगे शाम को तो उस टाइम में भी नाश्ता मिलेगा फिर मिलेगा हाँ हास्टल में रहने के बाद और आप पर इच्छा आप चाहें तो हास्टल में रहिए या फिर बाहर में रूम लेकर के रहिए अपने रूम से आइए जाइए कोई दबाव नहीं है हाँ कोई दिक़्क़त नहीं है हाँ आप टाइम से ज़रूरत आवश्यकता है तो आप बाहर जाएँगे और हाँ और समय के हिसाब से जाएँगे समय के हिसाब से आएँगे बाक़ी तो आपको खाना दाना सब हाॅस्टल अंदर है लाइब्रेरी भी है हाँ तो आप विद्यालय में लाइब्रेरी भी है हाँ लाइब्रेरी नहीं लाइब्रेरी में आप जाएँगे उसका फीस लगेगा फीस आप जमा करेंगे तो आप वहाँ पढ़ेंगे उसका अलग से है उसका अलग से है उसको आप जमा करेंगे लाइब्रेरी में जाएँगे लाइब्रेरी में क्या लेंगे